جی ہاں چھٹیوں میں ہمارا خاندان جو گھومنے کے لیے جایا کرتا ہے وہ باغیان ہیں جو ہمارے بالکل گھر کے قریب ہے ہم وہاں پر جاتے ہیں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں اور وہاں پر نئے نئے جانور دکھ دیکھتے ہیں اور سفید شیر کو بھی دیکھتے ہیں اور سفید مور کو بھی دیکھتے ہیں اور سفید سانپ کو بھی دیکھتے ہیں جس جو جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے